हँ जनउ होइ छै बिआह होइ छै मूड़न होइ छै तब सब कहलक हमे साड़ी लेब लुङ्गी लेब जँघिआ लेब अथी लेब सबचीज लेब गञ्जी लेब तब किनिके देलहुँ सब रङ्गके पबनीमे पबनी भेलऽ जनउ भेलऽ बिआह भेलऽ अथी कि कहै छै पूजा भेलऽ पाठ भेलऽ सब सब कोइ लाल लेलकऽ पिअर लेलकऽ धोती कोइ साड़ी बढ़िआँ लेलकऽ कोइ ब्लाउज बढ़िआँ लेलकऽ कोइ कहलक पायल लेबै कोइ कहलक झुमका लेबै मने वएह कम्मे दामवला अपन लगन भेलै कोना करै लगै छै हम चप्पल लेब हम जुत्ता लेब हम साड़ी लेब हम साया लेब ब्लाउज लेब सभ मारि करै ले फ्रॉक लेब ओढ़नी लेब सूट फ्रॉक लेब सभ बिआह दान हुए लागल लागल बौला भै गेलहुँ बिआह दान हुए लागल बौला भै गेलहुँ तकर बादसे बचि गेल बूढ़ा सूढ़ा तऽ ओ धोती कुरता कहलक धोती कुरता लेब लुङ्गी लेब जँघिआ लेब सबचीज लेब हँ तऽ आओर जनानी लोकके तऽ वएह गञ्जी पैन्ट साया ब्लाउज गञ्जी सबचीज लेलक पेन्हलक आओर ओ धिआपुता गेल उमताइ हम लेब कानमे तऽ हम क्लिप लेब तब हमे बाली लेब तब हमे औँठी लेब ले बलैआ आब ओतेक तऽ पइसा नहि आब बौला भै गेलहुँ आब ई दै ओ दै जनानी लोकके तऽ धोती कुरता लाल पिअर भेल अपन किनि देलहुँ मरदके भै गेल मरदमे तऽ कोइ सोचे फिकिर नहि इएह बुतरु आओरके बच्चा बच्चा सभ देलक बौला बनै ओकरा आओरके अपन सबचीज किनिके बेचिके देलहुँ तकर बाद एनाहिए एनाहिए निमहलहुँ देलहुँ लाब बच्चाके जतेक ने आजकल आब आब जमानामे तऽ एगोके जनमेलक भै गेलऽ खिस्सा खतम छऽ आओर तहिआ रे तऽ दुइ गो नहि चारि गो पाँच गो छओ गो सात गो आठ गो लोकके होइ रहै बच्चा अङ्गा रे पैन्ट रे दैते दैते लोग तबाह भै जाइ आओर लगन तिहार आबै तऽ आओर मारि जनउ होइ गेलऽ बिआह भै गेलऽ बरिआती आइ गेलऽ ककरो तिलक सगुन छऽ ओहि तिलक आओर सगुनमे बौला भेल जे हमे आइ लेबे करबौ हमे आइ एहन अङ्गा लेबौ हमे आइ एहन पैन्ट लेबौ हे दाइ आब कोन उपाय करिअऽ भगवान कथी ले देलै बाल बच्चा नहि देतै रहै से बढ़िआँ रहै कोनाहु करिके पुरबै रहिअनि आब आओर तऽ हेबे एगो से दुइ गो नहि होइ देतनि रङ्ग रङ्गके दुइ दुइ हजारके एगो आदमीके अङ्गा तीन तीन हजारके एगो आदमीके अङ्गा आओर तखन पचासो रुपामे दै दिए झपै जाइ पचासो रुपामे अङ्गा पहिनाइ दिए सतमामे बेटी रहै से पचासो रुपामे अङ्गा पहिनाइ दिए बुझलखिन तऽ एनाहि एनाहि करिके निभै रहिअनि आओर जनउ आओर बिआहमे के दै ले बैठल छै जएह छै पुरनको पिन्हके दिन काटि लै रहिए आओर पर्व पबनीमे अपन जकरा होइ रहै तऽ दै रहै नहि होइ रहै नहि दै रहै पर्व पबनीमे कहाँसे ककरा देने घुरै छै जएह जुड़तनि सएह ने देथिन तकर बाद से अथी भेलनि पूजा पूजो पड़ै रहनि तऽ तैआर पूजोमे अङ्गा दहो पैन्ट दहो सबचीज दहो पूजो पड़तऽ तैओ ककरो अथी छऽ आइ जनमदिन छऽ तऽ जनमदिनोमे सबचीज दहो तऽ ई चरिआके आब चलऽ किनै ले लहठी रे चूड़ी रे सबचीज दैके तकर बाद ने नेओता पुरबऽ नेओता पुरि अइअनि तकर बाद हमरा तऽ किछु देबे नहि करै हमरा तऽ खरचा भै जाए हमरा खरचा भै जाए ओन्नेसे किछु देबे नहि करै नहि दै तऽ कोनाहुके निमहै रहिए आब तऽ से नहि जमाना छै आब तऽ कोनाहुओ करिके पर पबनीमे बाल बच्चाके झँपहो बाल बच्चाके अङ्गा दहो बाल बच्चाके पैन्ट दहो बाल बच्चाके ओढ़नी दहो देते देते बुढ़बा बुढ़िआ बचि गेलऽ तऽ धोती अङ्गा कुरता गमछा सबचीज दै छिए पेन्है छै ओढ़ै छै रहै छै करै छै आब हमे आओरके कोइ उपाइए नहि छै तऽ कि करिए एनाहिए करिके निभबै छिअनि आओर दै छिअनि इएह सुनलिअनि दौड़ल कहलिए जे नहि नहि बिआह छै तऽ हँ अङ्गा पैन्ट देबै नहि अङ्गा पैन्ट देबै नहि किनिके कोनाहिओ करिके तऽ देबे ने करबै बिआह छै तऽ अङ्गा पैन्ट देबै नहि तऽ काम चलतै तऽ बिआह छै तऽ अङ्गा पैन्ट दै छिए करै छिए इएहसबके बात छै जे लगन भेलऽ तिहार नेओता दोसरो गामसे नेओता अएलै तऽ ओहोमे बाल बच्चा पाछ धै लै रहनि ओ पाछ धेले रहनि आओर तकर बाद एनाहिए करिके निमहै रहिअनि अङ्गा पैन्ट सबचीज दै ले पड़ै रहनि आओर दै रहिए किनि किनिकऽ हँ सबचीज नया नया किनि किनिकऽ कपड़ा लत्ता सबचीज पाँच गो बाल बच्चा रहै सभके दै रहिए किनि किनिकऽ